हमरा गाँवमे जैसे होइ गेलै कीड़ा मकोड़ा काटला पर बहुत सारा ऊपचार होइ छै जैसे की घरेलु उपचार छै जैसे चींटी काटि लेलको तऽ ओकरा चींटीके जहाॅंमे काटलको ओहि जगह पर लोहा के औजार सटाय सकै छहो ओकर बाद जेना मधुमक्खी काटि लेलको तऽ गोबर गोबर लगाए सकै छहो मिट्टीके तेल लगाए सकै छहो आओर गरम पानि से सकै छहो गरम पानी करिके सेक सकै छहो साँप जेना काटि लेलको तऽ वहाँ पर ब्लेड जहाँ पर काटलको वहाँ ब्लेड से चीर दहो और ब्लड वहाँ से बहाय दहो